मोसानाया मानसिफोरखौ सावस्रिनां जानायाव मदद होयो मानोना जेरै जोंयो नुनो मोनो मिनिनायफ्राव मोसानायाव जों मिनिनाय नुनो मोनो मिनिनायजोंबो मोनसे हेलडि एगसार्सायस जायो आरो फाव फेसन खालामनायावबो जों नुनो मोनो आथिं आखाय जेरेखम जोंयो फितयाव थायो आरो लोगोसे मोसानाय समाव मानसिफ्रा मानो खुसि जायो होनोब्ला मोसानाय समाव जोंयो गानफोरजों एबा हारिनि सेनथिमेन्त जेनबा बे संजों फिलिंसा हाबफायो एबा इमसनफोरखौ जों मोनदांथि मोनो बेखायनो आं सानोदि मानसिफोरा मोसानाय समाव खुसि जायो होन्नानै मानोना गानजों लोगोसे बिसोरबो मिलैदो गानफ्राव बिसोरबो गोसोआव इमसन हाबफानानै बिथां मोनहा मोसानायाव खुसि आलोखुसि मोसायो आरो आं सानोदि